جی بتائیے كون سی فش چاہیے آپ كو ایک کلو ریہو چاہیے آپ كو اوکے ایک كیلو پراؤن لاسٹر آدھا كلو جی جی اور جی جی كریپس آدھا كیلو

جی ریہو ملے گی آپ كو میم ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی كی سوری سوری میم آپ كو ریہو ملے گی ٹو ہنڈریڈ ٹوئنٹی كی یعنی كہ دو سو بیس جی جی ٹرونس ملے گی آپ كو میم ڈیڑھ سو كے آس پاس لاكسٹرس میم آپ كو ملے گی ون ایٹی كی ایک سو اَسی كریپس کریپس وہی ہماری ہے ڈھائی سو روپے كلو جی میم بیس تیس تو نہیں پر میں پانچ پانچ روپے ضرور كم كرلوں گی آپ كے بے شک میم آپ چار چیزیں لی رہی ہیں لیكن آپ یہ بھی تو دیكھیے آپ اتنی ہیوی چیز ماںگ رہی ہیں اتنی مہنگی اور پھر اُس میں بھی میرا جتنا میں نے كم كرنا تھا میں نے كم كر لیا اِس سے زیادہ میں آپ كے لیے كیا كم كروں چلیے آپ نا آپ كی نا میری آپ دس دس روپے كم كرلیجیے ٹھیک ہے جی تو دس روپے كم كر لیتی ہوں اوكے ٹھیک ہے